सर हांव आदर्श उलयतां नायक आदर्श नायक सो फाटी एका म्हज्या एक फ्रेंडान तुमकां तुमचो नंबर दिल्लो की तुमचे हेतून अशें ट्रेडीशनल आनी ओथेंटीक अशें तुमचे रेस्टोरंटान अशें जेवण मेळटा म्हणून सो म्हाका अशें गोवन ट्रेडीशनल आनी ओथेंटीक अशें हांगचें जेवण एवेलेबल जातलें ओके हय सर ओके ओके

कितलो असो प्रायज पडटलो वेज नॉन वेजाचो ओके ओके आनी डेजर्टान सर डिजर्ट

ओके ओके सर ओके ओके ओके ओके ओके सर ओके थेंक यू